हां केईं तरीके दी लड़ाइयां ते पंगे होंदे रैंह्दे हे जियां कश्मीर साढ़ा जम्मू कश्मीर दा दो तिन्न हिस्से होंदे हे जम्मू कश्मीर ते लद्दाख ते असें गी सुनने च औंदा हा भाई कश्मीरियें जेह्ड़े कश्मीरी मुस्लमान न उ'नें पंडतें गी कड्डी ओड़े दा ते जदूं अस बड्डे होआ दे हे ते कश्मीरी पंडत साढ़े लाह्के च औंदे हे ते रौंह्दे हे ते उस टैम च ते सा सब तो बड्डा बखेड़ा इ'यो हा भाई बिच्च कुतै बम्ब ब्लास्ट होंदा हा कुतै जेह्ड़े दैह्शतगर्द हे ओह् बंदे गी मारी सुट्टदे हे ते इस तरहां दे कंफ्लिक्ट असें सुनने च अक्सर औंदे हे ते उस करियै एह् होआ कि जेह्ड़े डोगरे हे उं'दे मनै च कश्मीरियें बारै खासकर कश्मीरी मुस्लमानें बारै इक गलत धारना पेई गेदी ही कि एह् ठीक निं होंदे ते पंडतें आस्तै बी लोग जेह्ड़े हे ओह् बड़े कोई खुश निं हे क्योंकि ओह् सोचदे हे पंडत जेह्ड़े न ओह् आइयै साढ़ा जेह्ड़ा ऐजुकेशन च पंडत क्योंकि पढ़ने च अच्छे होंदे हे ते उंदी बड़ी धाक ही कि भाई एह् साढ़ी नौकरियां खोही लैग्गे जां इं'दे औने कन्नै जम्मू च बड़ा भीड़ भडक्का होई गेदा जैदा लोग होई गेदे ते इस चाल्ली करी इस चाल्ली दे केईं पंगे ते झगड़े असें गी दिक्खने गी मिलदे हे ते बाद च जदूं जैदा समझ आई ते असें लोकें दी मजबूरियें बारै बी पता लग्गा लेकिन साढ़े टाईम ते इ'यो झगड़े ते पंगे हे